हम भैंस खरीदते हैं व्यापारी ले कर आते हैं भैंस भैंस ले कर आते हैं व्यापारी ते हमरे पास व्यापारी से लेते हैं भैंस हमारे पास चार जानवर हैं भैंस चार ठो चार ठो जानवर हैं हमारे पास भैंस

व्यापारी से मतलब ले लाते हैं यहाँ से हमारे यहाँ रामनगर है वहाँ से ले लेते हैं अपने अड़ोस पड़ोस बगले वालों से ले लेते हैं भैंस उससे भी ले लेते हैं जो कहता है कि कोई एक खे भैंस ने हमने अधिया पर लिया था पैसा से अधिया पे लिया था तो वो भैंस हमारी है हमारे कुल मिला कर कुल हमारे चार भैंस हैं चार भैंस हैं उनकी कीमत एक एक खिनी के एक एक भैंसी के पैंतीस हज़ार रुपया दे रहे थे बकेना हो गई थी वो भैंस हमारी बकेना हो गई थी एक भैंस और है ओ भी कोराए कोराए मतलब पेट में बच्चा है वो भी भैंस हमारी वो भी है एक खी और भैंस दो भैंस हैं कुल मिला कर उनकी कीमत पचास पचपन हज़ार है उन उन लोग आए थे व्यापारी लगाए थे एक पड़िया है वो भी कोराउर है ओ मतलब वो भी उसमें के उसके पेट में भी बच्चा है वो भी गाभिन है गर्मी के समय में बच्चा देगी वो भी कुछ चार ठो कुल मिला कर हमारे जानवर चार ठो हैं ओकरी बकरी भी हैं बकरी भी हैं और का कहत हिन ये भैंस चार ठो हैं बकरी भी हैं और कुल जानवर हैं और इनसे हमको लाभ होता है दूध बेचते हैं दूध दूध बेचते हैं एन बकरे भैंसे से हमारी कुल होती है पैसा कौड़ी कुल होता है हर एक चीज़ मतलब होता है एक भैंस है तो इससे हमने दूध बेचते हैं तो कुल मिला कर पचास हज़ार कुछ कमाई हो जाती है